दिस कॉल इज़ नाओ बिंग रीकॉर्डेड हलो हा वर्षा टेलर था ॻाल्हायो हा मां माही थी ॻाल्हायांव जी ठीकु आहियो हा न मूंखे हा न पंहिंजे लाइ ड्रेस सुभाइणी आहे मूंखे समुझो जनवरी में खपंदी पंज तारीख़ मुंहिंजो हा पंज तारीख़ तव्हां ईअं मां त भई तव्हांजी पुरानी कस्टबर आहियां मूंखे त मना थोरी करे सघंदा मां तव्हां मां हेॾी उमीद रखंदी आहियां मूंखे ख़बर आहे भई वर्षा आंटी खे हिकु डींहुं डींदमि ॿिएं ॾींहुं ते कढी बि ॾींदी वॻो मुंहिंजो न ॾिसो मां मुंहिंजो खुदि जूं टे अथव ऐं प्लस मुंहिंजी ससु बि तव्हां खां सुभाईंदी ॿ टोटल पंज ड्रेसियूं त पॉसिबल आहे पंज ड्रेसियूं हा ऐं मां अॼु ई थी अचांव शाम जो मिलंदा न शाम जो तव्हां की न मंदरु टिकाणे किथे वेंदा हा सही ॻाल्ह आहे सही ॻाल्हि आहे त मां सते बजे अचांव थी तव्हांजे घरु बाक़ी पोइ तव्हां मूंखे थोरी सलाह ॾिजो भई अस्तर केतिरो खपे या छा मटेरियल खपे भई इह छो था कयो आंटी अघु

भई मां त तव्हांजी कायम जी घिराक आहियां न इह थोरी कबो आहे यकियूं हू बि त ॾिसो मां पंज थी ड्रेसियूं ॾियांव यकियूं पंज इय हलो ठीकु आहे तव्हांजे सवाइ ॿिएं जी सिलाई असांखे वणंदी बि न आहे ठीकु आहे हलो जिते अढाई सौ उते पोणी टे सौ ॿियों छा पर मस्तु मूंखे टाइम ते सुभी ॾिजो जेकी माप ॾिनीमांव न फ़िटींग मूंखे उहो ई सेम खपेव ऐं पेटन बि उहो ई खपे मां वरी पोइ हिनमें ॾिसो ग़म कसर न खाईंदीमांव मूंखे शइ सुठी हा हा ॾह बसि उहो ई पियो खपे ठीकु आहे हलो पोइ अॼु मिलूं था शाम जो ओके जी जी